हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए हम यह सुझाव देंगे की हमें हमारे क्षेत्र में जो हॉस्पिटल और मेडिकल हैं वह बहुत कम हैं इसे बेहतर बनाने के लिऐ हमें हॉस्पिटल और मेडिकल को बनवाना पड़ेगा ताकि जब कोई बीमार हो तो हमें दुसरे क्षेत्र में न ले जाकर अपने ही क्षेत्र में आसानी से ईलाज हो जाये जोकि हमारे क्षेत्र में यह तब मुमकिन होगा जब हमारे क्षेत्र के अधिकारी जो मुखिया हैं प्रधान हैं वह हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल और मेडिकल की सुविधा को उपलब्ध करवाऐं